आं जिथु रोंगौ रोंनानै दा खिसुमान

फ्रायसित गारनाय बाथ्राखौ बुंनि फ्रायसित गारोबा आं जिहेथु फारासि गारो बेयाव दै गोथार खालामग्रोयो गुरुनि बिसमन्दिरजों दैखौ गोथार खालामनानै खालामो आरो ओइ आबथां ओइ फारासि गारनायाव गोबोर इसे आरो दनायाव आबथां सोनानै खालाय आरो गोथार खालामनानै ओइ फ्रासितखौ गारो आरो दाउसा नेवसियो उनाव बै जाय उद्रायनो गोनां मानसि बा सुवा सुथि जानाय बिसोरखौ आङो दाउसा मासेजों नेवसियो बेखौ बुथारा बेनिफ्राय आं गोथार खालामो आरो बिस्व'खरमा फुजा होबा आङो बिस्व'खरमाखौबो फुजा होयो बे बिस्व'खरमायाव थाङो बेयाव मोनबा फाथ्लि बयो हा दै अख्रां बार दै हा बे दै बिरिनि नामाव बेनिफ्राय बावथाय मुवा बावो रायसङो बिस्व'खरमानि मुङाव आरो सरासथियावबो आं बेखौनो बुजायो फास्लि गांबा बयो गेजेराव नालेंखर आरो थिंख्लि घट बेयाव होनानै खिथाब गांनैसो दोननानै ओइ सरासथि फुजाखौ आं रायसनानै खालामो आरो थारमाने आरो बेनिफ्राय

हाबा दानबाबो बेनो थारमाने आं हा बादै हा फास्लि बहायनानै बिसोरनि नामै दा खामफ्लायाव खिथाब गांसे दोननानै माइरं खुरैसे होनानै बै हाबाखौ आं रायसनानै गोथार जुलि हाबाखौ आं दानो आरो बै बे दाननाय आरो उनाव बै खिसुमान न'खराव ओय मद खाफाल सानाय जायो खाफाल सानायफोरखौबो आं थांनानै गय जरा होनानै सान अखाफोरखौ साखि खालामनानै बै खाफाल सानायखौबो आं रायसनानै होयो आरो बेयाव खिसुमाना मोजां मोनो खिसुमाना आरो हामा आखाइ गोरोबा आखाइ गोरोबा हामो आरो